اس علاقے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پرندے وہ کبوتر ہے کبوتر ایک جو ہے بہت خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو لوگ پالتے ہے لوگ گھروں میں سب سے زیادہ پالے جانے والا پرندہ وہ کبوتر ہے کبوتر کی آواز بہت پیاری لگتی ہے اور اس کا جو کبوتر کبوتر ہوتے ہے کبوتر کے پر بال وغیرہ وہ بہت خوبصورت ہے اس سے گھروں کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور کبوتر پالنے سے گھروں کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے کبوتر جو ہے گھروں کی خوبصورتی ہے ہم سب کو جو ہے کبوتر پالنے چاہیے